हलो मेरा नाम विष्णु प्रजापति हे मेरे घर पे एक पार्टी रखी गई है हमारे बच्चे की बड्डे पार्टी तो मैं क्या तुलसी ढाबे पे से बात कर रहा हूँ मुझे लगभग दो सौ लोगों का खाना ऑडर करना है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इतने लोगों का खाना ऑडर करना है तो आप अवेलेबल करवा सकते हैं मुझे खाने में चाहिए दाल वाफ़ले रायता और चावल और सलाद और मुझे यह सारा खाना मेरे घर पर जोकि मेरे घर का एड्रेस है एक राजन मार्ग गोपाल गौशाला बीमाखेड़ा रोड महिदपुर सिटी और मुझे इतना खाना ऑडर करने पर क्या छूट मिलेगी और डिलेवरी क्या चार्ज रहेगा और कितना क्या आपका इतने लोगों का खाने का चार्जेस रहेगा ये सारी जानकारी आप मुझे दें